मेरा अगर व्यक्तिगत लक्ष्य की बात की जाए तो मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य यह है के मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे के दूसरे कई लोगों का भला हो सके और गरीबों का सहारा हो सके गरीबों की मदद कर सकूँ इसलिए मेरे एक दो लक्ष्य हैं जैसे के कोई ऐसा बिज़नेस करना जिससे इनकम इतनी हो कि मैं बहुत बड़ी सारी चैरिटी चला सकूँ और गरीबों की मदद कर सकूँ जितने भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर सकूँ और दूसरा ये है कि मैं ये भी सोचता हूँ कि राजनीती में जा के जो गंदी राजनीती है वैसी राजनीती ना करूं बल्कि एक अच्छी राजनीती करूं जिससे की सबका भला हो सके और इसके लिए मुझे लोगों को जब मैं देखता हूँ के जो लोग समाज सेवा करतें है तो वो लोग उन लोगों को देख के मुझे बहुत प्रेणना मिलती है की में भी ऐसा करूं